हाँ हलो कौन येस मैम आप कौन येस मैम रूम अवेलेबल है आप को मिल सकता हैं कितने रेंज तक चाहिए आप को रूम कैसा रूम चाहिए

ओके मैम कितने दिन के लिए चाहिए ओके नो मैम बट डेट बताना होगा टाइमिंग बतानी होगी कब से कब आप एंट्री हो रहे है क्योंकि अवेलेबल नहीं है और अवेलेबल होगी तो आप मैं आप को इन्फॉर्म करूँगा नो मैम ऐसा कोई रूल तो नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स्ड है तो रिफंड नहीं होता हाँ एवेलेबल है मैम हो जाएगी येस मैम सारी फैसिलिटी होगी हमारे ही होटल में रुकने का ऑलमोस्ट फॉर टू फाइव थाउजेंट हो जाएगा पर डे वन थाउजेंट और बढ़ा दीजिए ऐड कर दीजिए उस में फिर सेवन थाउजेंट पर जाएंगे मैम क्योंकि आप को इसी वाले रूम भी चाहिए ना तो उस हिसाब से अवेलेबल करना पड़ेगा और इस से कम रेंज का है मैम येस मैम और सिंगल बेड है मैम तो उस में ए सी वग़ैरह नहीं रहेंगे तो उसके भी कम रेंजेस में आ जाएंगे वैसे सीलिंग फैन नो मैंम कूलर वाले भी रूम अलग है तो उसके रेंजेस अलग लगेंगे आप के फोर डेज का बता दूँ या पर डे का वही समथिंग सिक्स थाउजेंट तक आएंगे आप के

येस मैम बहुत सारे फैसिलिटी है जैसे कि नाइट आऊंट आप पार्टी कर सकती है बर्थडे पार्टी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स को भी ला सकती हैं कुछ टाइम के लिए डेफिनेटली मैम डेफिनेटली आ सकती हैं आप येस मैम डेफिनेटली आ सकते येस मैम डेफिनेटली आ सकती है आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी वग़ैरह जो भी पार्टी करना है आप तो कर सकते हैं बट थैंक यू मैम